जोंनि ओनसोलाव गोबां फालांगिफोरा इनदास्ट्रि बानायनो हाथावना गोबां जायगा नांगौ जायो नाथाय जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि बानायनो हानायनि जेबो सुबिदा गैया दा जोंनि जायगायाव औवा गुबुन जायगायावसो औवाखौ जोङो साप्लाय हरनो गोनां जायो नाथाय जोंनि जायगायाव बे औवाफोरखौबो दिहुननायनि मोनसे इनदास्ट्रि थायोब्लाथाय मोजां जागौमोन नाथाय दा जोंनि जायगायाव बेफोरखौ बानायना लानायनि रावबो गोसो खालामा नाथाय गोबां रांनिबो आंखाल जायो बेनिखायनो जोंनि जायगानि फालांगिफोरा गोबां गोजान जायगायावसो साप्लाय हरनो गोनां जायो आरो नै माइ फालांगिफोराबो गोबां गोजान जायगायावसो माइखौ साप्लाय हरनो गोनां जायो नाथाय जोंनि जायगायाव बेफोरखौ माइफोरनि मोनसे गुदाम बानायनो हानायनि जागाखौबो बानायना लानो हाया आरोहाय गोबां रोखोमनि फालांगिफोरा गोबां रोखोमनि फालांगि मावो नाथाय जोंनि ओनसोलाव मोनसेबो इनदास्ट्रि बानायनानै लानो हायाखै बेनिखायनो जोंनि जायगानि फालांगिफोरा गोबां खस्थ' मोनो जेरैहाय जोङो नै आलु आलु गायनानै गायनानै आलुखौबो जों गोजान जायगायावसो लांनो गोनां जायो आरोहाय गोबां फालांगिफोरा नै दिनै गय नि समावहाय गयखौबो जोङो गोजान जायगायावसो साप्लाय हरनो गोनां जायो नाथाय जोंहा दिनै गयखौ सुफारि बानायनायनि जोंहा बे जोंनि ओनसोलाव मेसिन गैया बेनिखायनो गोजान जायगायावसो जोङो गयखौबो साप्लाय हरनो गोनां जायो बेनिखायनो जोंनि जायगायावहाय गोबां बेफार फालांगिफोरा गोबां जारलायाव गोग्लैनो गोनां जायो माखासे रांनि आंखालावबो जोङो नांगौबायदि सुबिदाखौ जोङो बानायनानै लानो हायाखै बेनिखायनो जोंनि माखासे मानसिफोरा फालांगि मावनायाव गोसो जानायफोराबो माखासेया फावसायनानै थानो गोनां जायो आरो जोंनि जायगायाव गोबां गोदानै फालांगि मावनांगौ होनब्लाथाय जोंहा दिनै गोबां गोदान गोदान रोखोमनि मावनो गोनां दङ बेफोरखौहाय जोंहा मावजोबनो हाया बेनिखायनो गुबुनफोराबो गोबां सानो नाथाय बिथांमोनाबो मावफुंजोबनो हाया जोंनि ओनसोलाव माबा मोनसे इनदास्ट्रि थागौमोन बयबो गोसो होना मावनो हागौमोन बेनिखायनो जोंनि जायगाखौहाय बेखार होन्नानै जोङो सान्ना लानो हायो नाथाय मा खालामनो